हमारे सामुदायिक में खेल खेलने के महत्वपूर्ण ग्रामीण लोगों की बहुत अच्छी राय है जैसे कि हमारे गांव के प्रधान हैं जोकि हमारे खेल खेलने में बहुत सारी मदद करते हैं जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर हमें वह कबड्डी खिलवाते हैं क्रिकेट खिलवाते हैं फुटबॉल खिलवाते हैं जिससे कि वह हमारा कुछ उत्साह बढ़ाते हैं और वो खुद आकर हमें अपने हाथों से इनाम देते हैं जैसे कि हमें कुछ पैसों से योगदान करते हैं जिस जिस टीम को भी जीतने के बाद उसके बाद उस टीम को मेडल दिया जाता है और पैसों से मदद की जाती है कि वह आगे खेल सके हो सकता है तो उसके बाद ही प्रधान चाहेंगे चाहते हैं कि वह ऊँचे लेवल तक जाएं खेलने और भी लोग होते हैं जैसे कि बी डी सी वाले लोग उस सभी को उसके बाद गांव में सभी को खेलने के लिए हर चीज़ें का प्रोत्साहित करते हैं और हर चीज़ें को उन्हें दिलाते हैं जैसे कि फुटबॉल हो गया क्रिकेट हो गया ये ये सब सामग्रियाँ देते हैं कि खेल सकें बच्चे अच्छे से और